ہلو کیا میری بات ریسٹورنٹ پہ ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے تو میں شام میں آپ کے یہاں ڈنر کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنے دس دوستوں کے ساتھ دس بجے رات کو آپ کے ریسٹورنٹ پر آنا چاہتا ہوں تو کیا